हाँ मेरी बात क्या कृष्णा से हो रही है जी तो मैं मुझे असल में अपने ऑफिस में रेनोवेशन करवाना है हाँ तो मैं अपने ऑफिस में रेनोवेशन करवाना चाहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा बजट है वो है पाँच हज़ार का तो उतने में हो जाएगा क्या ओ उसमें क्या क्या यानि वो मिल जाएंगे अपन को कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी उस बजट में अपन को ये आप मेरे को थोड़ा बता सकते हैं क्या मेरे को ऑल ओवर पूरे ही करवाना है

फ़िफ़्टीन थाउज़ेंड तक की अच्छा

हाँ डेकोरेट भी करवाना है थोड़ा ताकि वो दुकान नहीं अभी मैं चालू कर रहा हूँ तो वो थोड़ी अट्रैक्टिव भी दिखे उसके कारण तो ऐसा अपन को काम करना है कि थोड़ी डिज़ाइनिंग और अट्रैक्टिव थोड़ी दिखे दुकान जब कस्टमर अंदर आए तो तो मेरे को दुकान में ही मेन क्योंकि काम करवाना है न इसलिए मे मैं अभी दुकान जो खोल रहा हूँ वो तो खोल रहा हूँ छोटी सी सुपर मार्केट टाइप का मैं खोल रहा हूँ ये अपना ग्रोसरीज़ इस्टोर्स टाइप

हाँ हाँ

हाँ हो सके तो आप अगर अच्छे से अच्छा कर रहे हैं तो आप जैग्वार्स का लगवा देना लाइटिंग का क्योंकि उनका ज़्यादा अच्छा है अभी अगर

हाँ तो अगर आप प्रेफ़र करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है जैग्वार से तो आप वो वाला लगवा दीजिए मेरे को लोटस लगवा दीजिए

हाँ ठीक है वो बजट की तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे अभी तो आप तो आपको काम करना आप अच्छे से अच्छा काम कर दीजिए बाकी बजट की कोई दिक्क्त नहीं बजट बढ़ेगा भी तो मैं पर कर दूँगा उस हिसाब से आप देखने के लिए मेरे काे एक घंटे बाद आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा मैं अभी एक्चुली बाहर हूँ दुकान जैसे ही मैं पहुँचगा तो मैं आपको दुकान भी दिखा दूँगा ओ क्या क्या काम लगेगा आप बता देना आ कर लड़का भी देख जाएगा दुकान आपका तो फिर उस टाइम आप बता देना मैं एक घंटे से आपको कॉल कर देता हूँ

ओके वेलकम